جی جی سر یس سر جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی یہ ہماری جو کمپنی ہے سر وہ بائیکس جو ہے وہ رینٹ پرووائڈ کرتی ہے بائیک کسٹمرس تو اِس میں سر جو ہے پر ڈے کا حساب ہے سر تین سو روپیہ پر ڈے بائیک رہتا ہے آپ کو اُس کے حساب سے جتنے بھی دِن آپ کو رکھنا ہو ٹھیک ہے سر تین سو روپیے پر ڈے آپ کو بائیک کون کون سے چاہیے کون کون سی بائیک کے حساب سے ریٹ ہے تین سو روپیے سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے جی سپر بائیک سپر بائیک سر ایچ ٹو ہمارے پاس ہے ننجا ایچ ٹو اور جو ہے ہایابوسا ہے سر جی اور ڈوکیتی ہے آپ بتائیں سر کون سی چاہیے آپ کو

آپاچی ہے سر آپاچی ہے سر زیڈ ایم آر ہے اور اسٹرنر ہے ہمارے پاس نہیں نہیں سر ہم تو صرف رینٹ ہمارا تو رینٹ رہے گا اُس میں جو پیٹرول آپ ڈلائیں گے وہ آپ کا رہے گا سر سر آپاچی کا جو مائلیج ہے آتا ہے پینتس سے چالیس کا مائلیج آتا ہے ٹھیک ہے باقی آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو چالیس سے اوپر بھی دے دیتا ہے پینتالیس بھی دے دیتا ہے وہ ٹھیک ہے سر آپاچی چاہیے تو آپاچی لے لیجیے آپ آپ کو ریجنیبل رہے گا تھری ففٹی پر ڈے کا پڑ جائے گا آپ کو ہاں پورا منتھلی لے لیجیے آپ تین سو روپیے کے چارجنگ کے حساب سے آپ پے کر دیجیے ٹھیک ہے سر ٹھیک جی جی